औ आं मिन्थिगौदि जों फरायसाफोरा सोलोंथाइयारि लनखौ लानो हायो आरो बे लननि रांजोंनो सोलोंथाइनि बेसेनफोरखौ होनो हायो आं एबा आंनि मिथिनाया बे लनखौ दासिमबो लाफेरनाय जायाखै आरो नाथाइ जानो हागौ दि इउनाव इउननि फैगौ समावहाय आं एबा आंनि सिनायनाय सिनायनाय मानसिफोरा बे लनखौहाय लानो हागौ मानिकि फरायनायावबो आजिखालि रांनि गोनांथिया बिराद जानानै दङ बिनि थाखायनो बेफोरबायदि लनखौहाय लानांगौनि दरखार जानो हागौ